हमको बच्चे के लिए सइकिल ले लेना है कितना दाम है कितना का दाम का सइकिल है दस हज़ार तक के दस हज़ार तो रुपया नहीं है कौन सम वाला बताइए न कौनो सम वाला बताइए पाँच हज़ार का ठीक है न साइकिल हाँ तब उहो से कम करिए तो एको सइकिल लेना है मज़बूत में

अच्छा इससे कम नहीं होगा पाँच हज़ार से कम करिए न तो लेंगे बच्चा को लिए लेते हैं कम नहीं होगा ले लेंगे कम दाम वाला अच्छा वाला चाहिए दो साइकिल चाहिए ठीक है तो हमारा बच्चा चढ़ेगा दे दीजिए आपने साइकिल दिए ऐसे बहुत खराब हो गया डेंडर निकल गया कैसे साइकिल देते हैं कहाँ सइकिल दुकान है ता करैल की तरह बढ़ रहा है न हाँ आप कैसा दे दिए जो जल्दी खराब हो गया साइकिल डेंडर निकल गया कब बदल दीजिएगा अब दूसरा फ़िर किनना है आपका तो दुकान से हमारा को भरोसा उठ गया है सइकिल दे दिए ऐसे ठीक है रखते हैं तो आ जाइए किनने